ہاں مجھے وہ پانچ دن یاد ہیں جیسے کہ یومِ آزادی پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو اور یومِ جمہوریہ چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو ہم مناتے ہیں اور دوسرا عبدالکلام آزاد جو گیارہ نومبر اٹھارہ سو اٹھائیس میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ابل اے پی جے عبداکلام جن کی پیدائش پندرہ اکتوبر انیس سو اکتیس کو اور بھگت سنگھ کا یومِ پیدائش اٹھائیس ستمبر انیس سو سات